अहाके घरमे कए गो बच्चा छथि अच्छा तऽ अहाँके पोलियो समयसँ मिलय छै बच्चासभकेँ समयसँ सभ किछु पोलियोसभ दैत छै कोनो तरहकेँ दिक्कत तऽ नहि होइत छै बच्चासभकऽ कोनो बीमारी जैसेमे आओर कोनो तरहकेँ दिक्कत या समयसँ नहि आबैत छै से शिकायत करु नहि आबयए समयसँ अच्छा आओर कोनो तरहके दिक्कत आओर जे छै वैक्सिन एहिसभकेँ लेल आबयए सरकार समयसँ पोलियो दयके लेल समयसँ सभ बच्चाकेँ मिलैत छै अच्छा बच्चाके कतय उम्र छै अच्छा कोनो तरहकेँ बीमारी नहि न छै बच्चा सभकऽ सर्दी खासी हो छै अच्छा सभ ठीक छै तब बच्चा सभकऽ ध्यान तऽ हम कहबय कि समयसँ पोलियो दयलऽ आओर आओर बच्चा सभकेँ लेल आओर तरहकेँ कोनो दिक्कत होइत॰ छै तऽ कहिऔ

वैक्सिनसभ मिलै छै समयसँ सुइआसभ दियलियै सभ बच्चासभकेँ बाकी छै तऽ ओकरा दए दिऔ नऽ सभ सुइआसभ अच्छा नहि तऽ टाइम लेलकय तऽ टाइमसँ ओकरा सुइआ दिआ दिऔ बीमारी छियै घर करय लऽ नहि अथी करिऔ अच्छा समयसँ आबै छै अहुँसभ निगरानी राखिकऽ सुइआ दिआ दिऔ डेट देखिकऽ सुनिकऽ सभकऽ सुइआ दिआ देल करिऔ हँ आओर बच्चासभकेँ आओरसभ ठीक छै नऽ हँ आङनबाड़ीमे सुइआ दिआबय लऽ जाइत छियै कि बाहर कतहुँ जाय पड़ैए हॉस्पिटल तोटपिटल सभमे आङनबाड़ी कतए दूर यऽ घरसँ

बेसी परेशानी नहि न होइए जाइमे ताहिओ समयसँ जाकऽ सभकेँ सुइआँ दिआ देल करिऔ हँ आब राखि दिऔ ठीक छै अच्छा हम आबैत छी कल्हि खिना ठीक छै ठीक